میں نے تو پہلے ڈاک ٹکٹ سکے اور چٹانے کچھ جمع نہیں کی لیکن میرے پاپا نے پاپا کے پاس کافی سارے پرانے سکے اور پرانی چٹانے تھیں جو وہ ان کے پاس آج بھی موجود ہیں اور جو ان کے پاس پرانے سکے تھے اس کے اور وہ میرے لیے بہت اچھے رکھتے ہیں وہ آج بھی ہمیں اپنے پاس دکھاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ اچھا پہلے ایسے سکے چلا کرتے تھے پہلے ایسے پتھر ہوا کرتے تھے وہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے میں ایک الگ ہی اچھا لگتا ہے ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے ان کا ان کے پاس جو جمع سکے تھے اب وہ ہم دیکھیں گے تو پہلے اس پر وہ ہمیں اردو میں بھی لکھے ہوئے دکھتے تھے اس پر ان کا نام اور الگ الگ طرح کے ہوتے تھے لیکن اب ہمیں کہیں نہیں دکھے گا کسی کو کہ نام اردو میں ہے یا کہیں اردو میں لکھا ہوا ہے پہلے کے جو سکے ہو تے تھے اس پہ اردو بھی لکھی ہوا کرتی تھی